जग हो विकसीत जाला आनी फुडें जाताय बी पूण तातूंत आमी आमचे पयलीच्यो परंपरा हे बीं सगळें विसरूंक लागल्यांत डेवलॉपमेंटाच्या नांवान आमी रस्ते बिस्ते सगळे रूंद करतात सगळें करतात पूण झाडां मारपाक लागल्यांत झाडां आमी खूब कमी केल्यांत हय ताका लागून मागीर दुश्परीणाम जातात पावस मागीर टायमार पडना गर्मी वाडटा ग्लोबल वॉर्मींग म्हणटा पळय तें जाता सो थोडक्यांत सांगचें म्हणल्यार विकसीत जावप हे बरें पूण जें आमचें नैसर्ग निसर्ग आसता पळय निस नेचर आसता ताका त्रास करिनासतना विकसीत जावप हें म्हाका दिसता हे सगळ्यांत बरें सो ताका लागून आमी तशेंच पळोवंक जाय फुडें की विकसीत जावपूच पूण मदर नेचर म्हूण कितें आसता पळय तिका हार्म करिनासतना विकसीत जावप आनी आमची जी परंपरा आसा पळय ती आमी राखून दवरूंक जाय